जिस घर अ'ऊं रौंह्न्नी मेरे घरै कन्नै गै पंज घर होर बी हैन मेरे गुआंढियें होर उं'दे जागत साढ़ी उं'दी बड़ी बनदी उं'दे जागत न जेह्ड़े बड़े प्यारे न इ'यां मतलब समझदे इ'यां इ'यां बड़े इ'यां बड़े चंगे न ओह् उं'दा इक जागत दा नांऽ ऐ उं'दा इक जागत दा नांऽ ऐ रूही ते ओह् बड़ा चंगा बड़ा शैल ऐ ओह् साढ़े घरा औंदा शैल बोलदा ते जेह्के दूए न मेरे चाचा न उं'दा मुड़ा ओह्दा नांऽ ऐ उं'दा नांऽ विजय ऐ उब्बी बड़ा चंगा बड़ा शैल बोलदा इ'यां औंदा अंदर आइयै बौंह्दा मेरी नुआड़ी बड़ी ज्यादा बनदी ते इक मेरी तातो दी कुड़ी ऐ ओह्दा नांऽ में रिया ओह् बी बड़ी शैल ऐ इन्नी चंगी ऐ कुसै ने बोलनी अ'ऊं ते इ'यां कोई आकड़ उकड़ उस किश निं ऐ मतलब इन्नी चंगी ऐ निं ओह् बोलने ई अंदर साढ़े आइयै बौंह्दी उस्सी भुक्ख बी लग्गी होग रुट्टी ओह् आपूं लेई लैंदी फ्ही इक मेरी ओह् ऐ मेरी तातो दी नूंह् ऐ ओह् बी बड़ी चंगी ऐ ओह् उत्थुआं इ'यां बड़ी दूरा ऐ मतलब ग्रांऽ दी कुड़ी ऐ ओह् ग्रांऽ दी कुड़ियां इ'यां बड़ियां होंदियां ओह् कुसै ने बोलने ई कम्मा काजे गी इ'यां रूट्टी शुट्टी बड़ी शैल बनांदियां ओह् कम्म बड़ा शैल करदियां ते ओह् मेरी भाभी जेह्ड़ी बड़ी शैल ऐ

मतलब सारे दी बनाना चाहिदी समझना चाहिदा इक दुए गी उं'दी बड़ी ज्यादा बनदी बड़े चंगे न ओह् दोऐ ते इ'यां सब किश ठीक रौंह्दा घरा च साढ़ी ते उं'दी बड़ी बनदी औन जान बड़ा ज्यादा लग्गे दा रौंह्दा अस उं'दे घरै जंदे रौंह्ने ओह् घरै औंदे रौंह्दे इ'यै होंदा गुआंढी कोल होन तां रोह्ल होई जंदी पूरी ते औन जान होना चाहिदा पंज छे घर न अगर दस दस मैंट अगर दस दस मैंट कोई बौह्ग तां अद्धा पौन्ना घैंटा उ'आं चली जंदा इ'यां साढ़ी ते उं'दी बड़ा ज्यादा बनदी ते बनी दी रौंह्दी गुआंढियै दे कन्नै घर होन उं'दे कन्नै इ'यां किश लोक रुस्सी दे बोलदे निं ओह् कुसलै उं'दा बोलना बंद होंदा ऐ ऐसा होना निं चाहिदा सारें दी बनै सारें कन्नै बनाइयै रक्खनी सारें कन्नै बोलना ते एह्दे च कोई बोलने च कोई फर्क निं पौंदा ऐ ते हून मेरे घरे कोल पंज घर न ओह्दे इ'यै पंज नांऽ तुसें ई सनाई ओड़े घरे बारै सनाया सब बड़ी अच्छी फैमली ऐ बड़े ठीक न